जी हाँ नमस्कार मैम बताएं जी मैम मिल जाएगा बताएं कितना चाहिए आपको कितना गोल्ड गोल्ड कितना है आपके पास तीन तोला है डेढ़ लाख रुपया आपको मिल जाएगा हम जान सकते हैं किसके लिए लोन चाहिए आपको जी जी जी मिल जाएगा आपको मैम मैम वैसे तो पाँच परसेंट का रहता है लेकिन दो परसेंट का दे देना आप जी ये आप अपने डोकूमेंट्स दे देना आधार पैन कार्ड चाहिए और ज्वेलेरी की ज्वेलेरी के डोकूमेंट्स जी जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा है ना जल्द से जल्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा पाँच दिन लगेंगे कितने दिन तक में कितने दिन के अंदर अंदर चाहिए जी कोशिश करेंगे मिल जाएगा आपको निश्चिंत रहें आप जी जी मिल जाएगा आपको मिल जाएगा निश्चिंत रहिए भगवान से प्रे करेंगे आपकी माँ जल्द स्वस्थ हों जी वेलकम